آج کل شوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے لوگ کس کچھ بھی دیکھنا بہت آسان ہو آسان ہو گیا ہے کیونکہ آج کل کی روزمرہ کی زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی کلاسز اٹینڈ کر سکیں اس کے لیے باہر جانے کا وقت نکال سکیں روز کے ایک دیڑھ گھنٹے دو گھنٹے نکال سکیں اور اتنی انکم بھی نہیں ہوتی کسی کی کہ وہ اس کی فیس پے کر سکے تو آج کل اس سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ آسان چیز یہ ہو گئی ہے کہ وہ گھر بیٹھے کچھ ٹائم لگا کر اپنا اور اپنے جو بھی اسکلس ہیں اس میں ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے اپنی اسکلس کو اچھا بنا سکتی ہے تو ہم موبائل سے ہی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہی کچھ چینلس ہیں بہت سارے آج کل چینلز آ گئے ہیں جس کوئی بھی ہمیں کسی بھی چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو ہم اس پر سوشل میڈیا پر سرچ کرتے ہیں تو ہزار اکاؤنٹس آ جاتے ہیں جسے فالو کر کے ہم اپنی اسکل کو بڑھا سکتے ہیں اپنے اندر اضافہ کر سکتے ہیں تو میں میرا بھی شوق ہے آرٹ اینڈ کلا کرافٹ میں بھی سیکھتی ہوں تو میں بھی سوشل میڈیا پر ایک کلاس کراف ادیتی چینل کا نام ہے جسے میں فالو کرتی ہوں اور بہت اچھی اچھی ان کی کراف ویڈیو ہوتی ہیں جسے میں بھی اپنی اسکل کو خوبصورت اور اچھا کرتی ہوں